ہیلو سر میں بینک مینیجر بول رہا ہوں جی ہمیں کار لون چاہیے آپ کے یہاں

ہاں جی ہاں میں نے فون لیا تھا اس سے پہلے اچھا

جی جیگوار چاہیے تھی جی جیگبار

سارے ہیں جی کیونکہ پچھلی بار میں نے فون لیا تھا نا تو اس وجہ سے مجھے جانکاری ہے تھوڑی بہت اس وجہ سے سارے لون ہیں مجھ پر سارے لون نہیں ہیں سارے پیپر ہیں جی ہاں جی

تو آپ کب تک چیک کر کے کب تک بتا دیں گے ہمیں آفس آنا ہوگا اچھا اچھا ساری چیزیں لے کے آنی ہوگی جی جی سمجھ رہے ہیں ہم آپ کی بات جی جی ہاں جی جی جی اچھا ٹھیک ہے جی میں آپ لوکیشن بھیج دینا اپنی دکان کی جی ٹھیک ہے جی میں آ جائیں ٹھیک ہے جی او کے سر